अस हम मेरे अनुसार सोशियल मिडिया और ऑनलाइन डांस ट्यूटरल में डांस इंस्टीट्यूट को ऐसे प्रभावित किया गया है कि डांस ऑनलाइन जो डांस होते हैं उससे घर बैठा हर इन्सान डांस सीख रहा है और उसके उसमे वो ये चीज़ जो वो सोचते थे की हम कभी डांस नहीं कर सकते वो लोग भी डांस करते हैं और वो आगे उस कुछ जो शोज वगे शोज वगैरह होते हैं उसमें भी आगे बढ़ते हैं अगर आप अग वो घर पर इतनी प्रैक्टिस करते हैं जब उनको घर पर वो चीज़ सिखाई जाती हैं जब घर में वो चीज़ सीख लेते हैं तो उनके अन्दर वो एक डर खत्म हो जाता हैं और जो हैं न लोगों के सामने डांस डांस करने की जो अन्दर से डर वगैरह होता हैं वो सारा चीज़ खत्म हो जाती है फिर वो अपनी इस खूबी को आगे बढ़ाते और कई बार वो फिलिम इंडस्ट्री में या बैक एज ए पीछे डांस करने वाले बैक डांसर बन जाते हैं कुछ भी अपना अनु मतलब अपना वो डर और वो सारी चीज़ों से लड़ कर वो आगे बढ़ पाते हैं